जय झूलेलाल मां त इते ई आहियां तूं किथे आहीं यादि ई न थी करें हाणे यादि ई न कंदी आहीं अच्छा ॿियो ॿुधाए कीअं यादि कयई हम्म हा ज़रूरु हलो हलो जामु ॾींहं थिया आहिनि मिलिया ई न आहियूं असां इन बहाने मिलूं था घुमी था अचूं हा हा पुछ तूं बि मां ॿिनि टिनि ॼणनि खां पुछां थी गॾिजी हलूं था मज़ो करे था अचूं त अ असांखे कार आहे ड्राइवर बि आहे त असां उन में बि था हली था सघूं पैसा बि कुझु ख़र्चु न थींदा सत सीटर गाॾी आहे हा हा सत हा सत सीटर गाॾी आहे सत ॼणा हलूं था गॾिजी मज़ो था करे अचूं ऐं अचण महिल बि बैग्डी मैक्डी मां बि घुमी ईंदासीं खाई पी इंजॉइ कयूं इहा ई लाइफ आहे हा हा करे ईंदासीं हा हा ॿियो कॾहिं सोचियो अथव हलण जो ठीकु आहे मां बि पुची थी रखां पोइ उन जे हिसाब सां प्रोग्राम ठाहियूं था थोरो स्नेक्स वग़ैरह खणी था हलूं पोइ बि हुते ॿाहिरि त आहे न सभु कुझु मिलंदो आहे न सुबुह जो ठाहे था हलूं नाश्तो थोरो सैंडविच वग़ैरह टोस्टर्स हम्म ह हा हा थोरो थोरो मां सभिनी खे चवां थी स्नेक्स ठाहे हलनि पोइ गॾिजी खाईंदासीं उते हा हा हा हा ईअं ई था कयूं ट्विनिंग था कयूं सेम कलर जा कपिड़ा डिसाइड कयो सेम कलर जा कपिड़ा हा ठीकु आहे तव्हां मूंखे ॿुधाइजो पोइ बि हा जय झूलेलाल